हाँ नमस्ते मैंने खाना ऑर्डर किया था लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब है उसमें बहुत ही गंदी महक आ रही है और पता नहीं उसमें बदबू सी भी आ रही है मैं इसको वापस करना चाहती हूँ हाँ जी मेरे पैसे भी मुझे वापस चाहिए हाँ यह कब तक हो जाएगा अच्छा दो मिनट में ठीक है धन्यवाद